पहले चावल हमलोग खाना बनाते हैं तो पहले चावल को झाड़ते हैं झाड़ने के बाद उसको बीछ उछकर खूब बढ़ियाँ से उसको मीसते हैं मीसकर को उसकी धुलाई करते हैं पानी को गैस को खोलते हैं गैस खोलने के बाद उसको हम चढ़ाते हैं पानी को पानी जब फूटने लगता है उबलने लगता है तब हमलोग उसमें चावल धोकर को डालते हैं तब उसको चला देते हैं चलाने के बाद से चलाने के बाद वह जब उबलने लगता है पूरा सिद्ध हो जाता है बॉयल हो जाता है तो बॉयल होने के बाद उसको माँड़ी जो होता है वह माँड़ी को दोनों साइड से कपड़ा से पकड़कर को साफी से तो इसके बाद उसको निकालते हैं निकालने के बाद तब उसको हम फिर अलग में थोड़ा गैस पर रखकर को सुखाकर को फिर अलग उसको रखते हैं रखने के बाद तो इसके बाद दाल जो है दाल को पानी भी बैठा देते हैं चूल्हे के ऊपर बैठाने के बाद सबसे पहले उसको दाल को झाड़ते हैं पानी तब तक फूट जाता है पानी फूटने को बाद फिर हम उसमें दाल डालते हैं दाल डालने के बाद दाल जब उबलने लगती है खूब बढ़ियाँ से उबलते उबलते उसमें फेनी आने लगती है वह फेनी जो ऊपर की होती है कचरा उसको हम निकाल देते हैं निकालने के बाद वह जब गिर जाता है बाहर तो इसके बाद उसमें नमक डालते हैं नमक डालने के बाद उसको खूब बहुत देर उबालने के बाद फिर उसमें हल्दी हल्दी उल्दी देकर को उसको बनाते हैं जब वह फूट जाती है पूरी बॉयल हो जाती है तो उसको छिटकिनी होती है एक ठो चलाने वाला उससे लारकर को तोड़कर को उसको फिर पानी डालकर को फिर गरम करको निकाल देते हैं निकालने के उतार देते हैं उतारने के बाद फिर सब्ज़ी बैठाते हैं सब्ज़ी बैठाते हैं तो पहले कड़ाही गरम करने के बाद उसमें तेल डालते हैं तेल डालने के बाद तेल फूट गया उसमें तब जीरा और मिर्ची डालते हैं वह जब पक गया पकने के बाद ही तो इसके बाद उसमें प्याज डालते हैं प्याज डालने के बाद जब प्याज पक जाता है तो इसके बाद हम उसमें सारी धुलाई करको डालते हैं उसको चलाते चलाते सब्ज़ी जब बॉयल होने लगती है खूब अच्छा से लाल हो जाती है तो इसके बाद उसमें नमक डालते हैं नमक डालकर को इसके बाद फिर चलाते चलाते उसमें मसाला उसाला डालते हैं फिर होता है होने के बाद तब निकालते हैं तब हमलोग बच्चा लोग को बोलते हैं जब सब कुछ खाना पीना हो गया होने के बाद हम फिर ठण्डा होता है ठण्डा होने के बाद गैस को पहले यह सब उतारने के बाद फिर गैस को हम गैस को पास से गैस बन्द करते हैं तो इसके बाद चूल्हे को पास बन्द करते हैं तब बच्चा लोग को बुलाते हैं खाना खाने के लिए वह आता है तब खाना खाने के बाद वह सबको देते हैं हम खाना पीना तो इसके बाद होता है जो फिर रोटी माँगने वाला बच्चा लोग होता है तो फिर आटा मारते हैं आटा मारने के बाद गुनने के बाद फिर रोटी गैस पर चढ़ाते हैं तवा तवा चढ़ाने के बाद फिर वह गरम होता है तो रोटी बनाते हैं रोटी बनाकर को उसमें बेलकर को तो इसके बाद हम तवा पर देते हैं तवा पर देने के बाद वह गरम हो जाएगी फिर उसको पलटी करते हैं एक पलटी देते हैं तो तो पहली पलटी में कुछ नहीं होता है दूसरी पलटी देते हैं तो उसको पूरा बॉयल करना पड़ता है पूरा सिद्ध होकर को लाल होता है फिर तीसरी पलटी देकर को रोटी को बनाते हैं और मकई की रोटी जब बनानी होती है तो उसको तो मारते मारते परेशान हो जाते हैं आटा को गूनते गूनते तो इसके बाद बनाते हैं दोनों हाथ से ठाेक ठाककर को तवा में देते हैं वह लाल होती है तब उलटाते पुलटाते सिझाते तीन पलटी देकर को सिझाकर को तो इसके बाद खाना खाने के लिए बच्चा लोग सबको देते हैं हम